जोङो मैगंखौ मेसेंआव गायना गायोब्ला जोङो गोजां बोथोराव गायोब्ला जोङो लाइ मैगं गायो लाफा मैगं गायो जों आमफ्राय जों कफि गायो अल कफि बान्दा कफि गायो आरो आलु गायो बिदिनो गोजां बोथोरनि मैगंफ्रा बेजोंनो जाहैबाय आरो मानो होनोब्ला जोंहा भिन्दि गायो भिन्दि मैगं गायो जों गायनाय जायो बेखौनो जों माबायो मा होनो बोथोर लानानै गायनाय होनो जों आरो जेनेबा दैज्लां बोथोरनि मैगंआ जाहैबाय जोगोनार मैगं खुमब्रा मैगं जिंखा मैगं खेरेला मैगं खौ जों दैज्लां बोथोराव गायनानै जानाय जायो जोङो

खोनाया खांख्रिखला मैगं गायनानै जायो जों गोलोम बोथोर ए दैज्लां बोथोरनि मैगंआ बेफोरनो आरो जों बेखौनो बोथोर लानानै गायनानै जायोआरो जों गोजां बोथोरनि मैगंखौ जों गोजां बोथोराव गायो आरो दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ जों दैज्लां बोथोरावनो गायनानै जानाय जायो